ہیلو سر ہوٹل مینجمنٹ سے بات ہو رہی ہے ارے سر ہمارے آپ کے ہوٹل میں کرایہ بک کیے تھے اس میں بہت ارجنٹ میٹنگ چل رہی تھی اور اچانک سے اس ہوٹل میں بجلی چلی گئی سر ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے اتنی سر باہر باہر سے لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں اور اس میں اتنی اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے تھا سر جیسے بھی ہوتا ہے بجلی کی جلد سے جلد اس کی ویوستھا کریں اور یہ ہماری سہایتا کریں کیونکہ سر اس میں بہت سارے مہمان باہر سے آئے ہوئے ہیں اور بہت خاص میٹنگ چل رہی ہے اس میں اس میں سر نہیں سر ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں کسی طرح کی گستاخی سر نہیں کیا جانا چاہیے تاکہ سر مہمان جو آئے ہوئے ہیں اس کی بے عزتی نہ ہو اور ہمارا میٹنگ آسانی سے سفل ہو سکے یس سر جتنا جلد سے جلد ہو سکے سر بجلی کی ویوستھا کریں اور جلد سے جلد کریں سر ہمارا سمے جو ہے بہت قیمتی اور مولیہ وان ہوتی ہے اس میں کسی طرح کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے تھی نہیں سر جلد سے جلد اس کی ویوستھا کریں جہاں سے بھی ہو جیسے بھی ہو جس حال میں بھی ہو اس کی یہ ذمہ داری آپ کی ہے اس لیے جلد سے جلد ہماری بجلی کی ضرورت ہے اور ضرورت کو پورا کریں